हमर इलाका पूर्णियामे एकठो जगह हय आकर्षक जकर नाम हैय सिटी आओर हय आकर्षक ओकरो सभके नाम है सिटी हो गेलै पञ्चमुखी मन्दिर हो गेलै आओर पार्क हो गेलै पूर्णिया पार्क हो गेलै ई सभ जगह हैय मतलब इलाका ई सभ हैय मतलब आकर्षक इलाका हैय एकरा सभमे जाइमे हमरा सभके परेशानी जादे नहि होइ छै काहेकी हमर सभक रोड बनल हैय आओर हमर सभके खर्च घरसँ जाइमे पड़ै छै लगभग ओहे साठि रुपआके आसपास आओर उहाँके व्यवस्था रहै उहेके व्यवस्था सिटी मन्दिरके बहुत अच्छा हैय उहाँ भोजन ऊजन सभ चीजके व्यवस्था हैय आओर मनोरञ्जनके लेल उहाँ पर एकठो अथि लगै छै टेन्ट लगै छै ओकरामे मतलब बाहरसँ मनोरञ्जन कराबैवला अबै छै टिकट लै छै टिकटके पैसा लै छै आओर इएहे सभ बात हैय